हाँ मैंने हाल ही में कुछ दस दिनों के अंदर एक ट्यूबलाइट बल्ब खरीदा है जो काफ़ी उजाला देता है और काफ़ी लाईट भी कम खर्च करता है काफ़ी अच्छा है उजाले से उसकी आँखों से रोशनी से दर्द नहीं होता आँखों में बहुत ही कम्फर्टेबल बल्ब है इसलिए मैं सबको कहना चाहूँगा कि ये बल्ब सबसे बेहतर है इसको खरीदे और अपने रूमों में लगाएँ और इसका अनुभव करें शानदार बल्ब है फ़िलिप्स कंपनी का है इसको लेकर आप बहुत बहुत खुश रहेंगे